सीतामढ़ीके जलवायुमे सब तरहके मौसम छै यहाँ गरमिओ खूब पड़ै छै ठण्डो खूब पड़ै छै बारिशो खूब होइ छै जाड़ खूब लगै छै गरमीके मौसममे यहाँ तापमान खूब बढ़ि जाइ छै बियालिस डिग्रीतक पेँतालिस डिग्रीतक पहुँचि जाइ छै जाहिसँ सबलोकके बहुत दिक्कत होइ छै बरसातके मौसममे यहाँ इतना बारिश होइ छै कि नेपाल आओर नेपालके नदीसबसँ यहाँ बाढ़े आबि जाइ छै जाहिसँ बहुत नुकसान रहै छै आओर जाड़ाके मौसममे कठोर इतना कठोर जाड़ा पड़ै छै कि पाँच डिग्री चार डिग्रीतक टेम्प्रेचर चलि जाइ छै जाहिसँ यहाँके मौसम सब तरहके अनुभव होइ छै तापमान यहाँके हमेशा अपन समयके अनुरूप बदलैत रहै छै तापमानमे बढ़ाव आओर गिरावट होइसँ यहाँके लोकसबके तबियतोमे खूब खराबी आओर खराबी आबै छै जाहिसँ हुनकाके हॉस्पिटल जाइके पड़ै छै